मैं इद्धर बस स्टैंड रूके दा हा ते उन्नै मिगी गैस्ट हाउस आह्ले ने मिगी तुंदा नंबर दित्ता तुस आटो डरैवर ओ नी तां ते उन्ने नंबर दित्ता हा मिगी मीं जाना हा कुतै घुम्मने गी मैं घुम्मने गी जाना हा ते दस्सो किन्ना कराया लैगे फैमली कन्ने जाना मैं किन्ना कराया लैगे तुस उत्थै जाना कश गै जाना उत्थै नौ नौ देवियां जाना अस बंदे न पंज बंदे होने अस आई जाह्गे नी आटो च किन्ना कराया लैगे पैहले के सनाओ उड़ो मिकी बाद ऐमे नी आखेआं घट्ट देई गेआ पैंती सौ रपेआ माराज बड़ा यार पैंती सौ रपेआ ते नौ देवियां जाना ज्यादा दूर थोह्डे जाना पतले पतले बंदे आं अस किन्ना गै लग्गी जाना तेल किन्नी के दूर जाना कोई नेई ज्यादा टैम नी लग्गना ऐ इक दो घैंटे दी गल्ल ऐ उत्थै छड़ा दर्शन करने गी जाना पंज सौ शा ज्यादा तुंदा तेल नी लग्गना ज्यादा तूं ज्यादा इक ज्हार च लग्ग होई जंदी पैंती सौ त्रै ज्हार रपे केह् गल्ल करा दे माराज ठीक ऐ फी रैह देओ तां नेई जन्ना मीं ठीक ऐ फ्ही ठीक ऐ बाय